आं मोजां मोनसिननाय माखासे नाफोरनि मुंफोरानो जाबाय बारलि थेंगोना फिथिख्रि गोरि मागुर बिरखि गङियानि ना थुरि आरो ओरैनो मानसिफोरा बांसिन बारलि बिरखि फिथिख्रि थुरि थेंगोना गोरि नास्राय मागुर नांदर बेफोरफोरखौ मोजां मोनो आरो बेफोरखौ बांसिनै जानायखौ आङो नुनो मोनो